जों आबाद मावनानै आबादनि मोननाय जा फसल बे फसलखौ जोंहा फाननायनि गोबां सुबिदा दङ मानो होनब्ला जोंहा खाथियावनो जोङो उदालगुरि जोंहा सबथायाव जोंहा खननै दङ बाजारा जेरै बुधबार आरो सुनिबार आरो जोंहा खाथियावनो दङ जोंहा नलबारि बाजार आरो बेयावबो सबथायाव खननै जायो मंगलबार आरो सुनिबार आरो जोंहा ओरैनो लांनो हायोबा जोङो मा होनगोन बेंसिमारि होनो बेंसिमारि मारकेट जोंहा बेयाव दैलि मारकेट जायो बेयाव गोबां गोजान गोजाननि जेरै जरहाट नगाव दिब्रुगर गुवाहाटि ओरै सिलं अरुनाचल बेफोरबायदिनि मैगंफोरा बेयाव जमा जायो आरो बेफोराव गोबां गोबां जायगानि बेफारिफ्रा फैनानै लांफैनो हायो दा जोङो आबाद दिहुननायाव जोङो फाननायनि थाखाय जोंहा मा होनगोन उसुबिदाथ' एसेबां गैया मानो होनबा जोङो आङो निजा गावनि मावनानै मोननाय जा आबाद जेरै थांनाय बोसोराव बानलुमोन आरो पथल बेफोरखौ फाननायाव आङो लकेल ओरैनो उदालगुरि बाजारावनो जोङो फाननाय जादों मानो होमबा जोङो न'आव खाबाय खानानै जोङो फुङावहाय जोङो बेटारि गारि फेलफेलिबो होनो बेजों लांनानै जोङो बाजारावहाय जोङो बेफारिफोरनो हैयो आरो बेयावबो जों उदालगुरियाव जों गोबां गोबां जायगानिफ्राय जोङो बेपारि मोननो हायो जेनेबा राङाफारानिफ्राय फैयो जै जुनाय ओमफ्राय ओरैजाय मा होनगोन हारमुथि गहफुर लक्षिमफुर बेफोरनिफ्राय बेफारिफ्रा फैयो बेफोरखौ जोङो फुङाव लांनो हायोबा जोङो मोजां दामाव जोङो फाननो हायो आरो जेरै जोङो ओरैनो दामाथ' ओरै जोङो माल ओंखारनायनि सायाव सोनारो जेनेबा एभैलेबोल मालआ बुरजा जायोबा जोङो रेटखौ एसे खम मोननाय जायो आरो मालआ एभैलेबोल माबा जायोबा खम जायोबा जोङो बारायलांनाय जायो थिग बिदिनो जोङो सुबिदाखौ जों लानो हायो फाननायनि बेलायाव आरो जोङो ओरैजाय बेयाव लाङालासिनो जोङो एगबारैनो खानानै जोङो जोंहा बेंसिमारि मारकेट होननाय दं बेयाव जोङो आस्खायैनो जोङो बेपारि गिदिरनो हैनो हायो बेयाव होयोबा जोङो माने रेटखौ एसेबाबो खम मोनगोन मोननो हागोन मानो होनब्ला जोंहा बेयाव एभैलेबोल जाहैयो मैगंआ गोबां जायगानिफ्राय जमा जाहैनाय दा बेनिखायनो जोङो लकेलावनो फाननाय जायो आरो जोङो समाव मा होनगोन बेफारिफ्रा मानिबा थाखाय फैयाब्ला जोङो खुस्राबो फाननांगौ जायो जेरैहाय जोङो जायगा लानानै जोङो जायफोर मा होनो गामियारि बा टाउनफ्राव थानाय जायफोर सुबुंफ्रा साख्रि मावग्राफ्रा बाजार खालामनानै बा बेफोरनि जेनेबा मा होनगोन बिथांमोना जेनेबा बायनानै जागोन आरो जेनेबा जों फानगोन बेबायदि आरो जों खुस्रा फाननो हायो दा बिनि खायनो बेयाव एभैलेबोल जोङो गोसो बायदि खालामनो हायो खुस्राबो फाननो हागोन आरो बेपारिनोबो होनो हागोन दा बेपारिनो खुस्रा फानोबा जोंहा एसे खस्थ' दङ मानो होनब्ला जोङो सानदुं गुदुं जानांगोन मानो होनब्ला बेयाव मालायनि जायगायाव जिरायनो मोना नालाय जोङो ओरैनो लांदांआव जिरायनांगोन जिरायनानै जोङो समाव जोङो जासिलाबायनानैबो फाननो गोनां जागोन बेबायदि आरो आरो जोङो बेपारिनो होयोबा जोङो खम खम फैसा मोनगोन आरो थाबनो फैनो हागोन आङो न'आव खामानि मावफैनो हागोन बेबायदि सुबिदा जों लानो हायो आरो जों जेरै गोसो एरै खालामनो हायो आरो जों दायो जों गोसो बायदि जों फाननायनि बेलायाव हाथायफोरावबा जोङो जेबो उसुबिदा गैया जोंनि खन्द'आव